एजुकेशन जेह्ड़ी ऐ साढ़े जम्मू च तुस दिक्खी सकदे की बहोत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स न में चाह्न्नीं की जेह्ड़े साढ़े बच्चेआं दी नीड्स न जेह्ड़ियां होंदियां इच्छा की भई तुसें ई एह् चीज़ असें ई उ'नें ओह् चीज़ थ्होने चाहिदी ते उ'ऐ चीज़ थ्होने चाहिदी बिकॉज़ उ'नें ई एह् चीज़ नेईं थ्होंदी ऐ ते जेह्ड़े टीचर्स न ओह् चीज़ मिस करा दे बच्चे गी नेईं उ'नें गी एह् चीज़ पुज्जे दी ऐ जेह्ड़ी चाहिदी ऐ उ'नें गी अस दिक्खी सकने ऐ की साढ़े एजुकेशन सिस्टम च कि'न्नी प्रॉब्लम्स न की बच्चें ई आस्तै बच्चे आस्तै फैसिलिटीज पूरियां न पढ़ने दियां लेकिन जेह्की जि'नें बच्चे गी इंटरस्ट निं ऐ पढ़ने दा जां उ'नें ई होर कम्में च इंटरस्ट ऐ ते उ'नें ई फिर उस कम्मा च पाना चाहिदा होर उस फील्ड च उ'नें ई लेइयै जाना इक टीचर दा फर्ज़ ऐ जां इक एजुकेशन च ऐसियां ऐसियां एक्टीविटियां पाना चाही दियां जां ऐसियां ऐसियां पढ़ाइयां पाना चाही दियां ऐसे ऐसे कोर्सेस पाने चाहिदे की जेह्ड़े बच्चे इंटरस्ट लैन एह्दे बिच ते फिर ओह् अपने आप गी मोटिवेट करियै ते ऐसे चीज़ां च जान होर जिस चीज़ै च इंटरस्ट होऐ उस चीज़ै च जान ते अस दिक्खने की जेह्ड़े जम्मू च ऐसी प्रॉब्लम्स न जेह्ड़ियां साढ़े जम्मू च ऐसे ऐसे लोग बी हैन की जेह्ड़े एजुकेशन च अग्गें ते हैन लेकिन खेलने च बहोत पिच्छें न में चाह्न्नीं की उ'नें बच्चे गी ना एह् चीज़ लब्भे होर एह् चीज़ उं'दे तक्कर पुज्जे होर बच्चे जेह्ड़े न ओह् मोटिवेट होइयै ते अग्गें अग्गें तक्कर जान होर उं'दे जेह्ड़ा एजुकेशन सिस्टम ऐ उं'दे तक्कर पुज्जे होर न्यू न्यू पॉलिसीज़ साढ़ियां बनन ते जेह्ड़े बच्चे तक्कर जान होर बच्चे गी मोटिवेट करन होर टीचर्स जेह्ड़े न ओह् वेल एडुकेटेड होन ते कन्नै मास्टरें गी होर जादा नॉलेज होऐ ते उ'दें बी मंथली एग्जाम्स होन